आंनाव मोनसे रोंगौथि दं आरो दा ओमफ्राय बे रोंगौथिया एफा स्पेसियेल नंगौना नङा बात रोंगौथिखौनो होनसां ओमफाय बेनो जायैबाय संनाय खावनाय आरो कुकिं बेयो आंनि मोनसे हबि ओमफ्राय बेखौ मानि आंनाव माब्रै फैया बे होन्नाया जौगाखांनाय मारै फैया होनोबा बेखौ मानो माङो मानसिफोर संनायखौ नायनानै बिराट सोलोङो जुदि मोजां नुयोबा आरोखि ना बिराद सोलोंनो गोसो जायो आरोना गोसो सिंनिफ्राय आंबो बेखौ सं संगोन संनानै मानसिफोरनो जाहोगोन जानायगोन बिदि गोसोआव फैयो आरो आमफ्राय बेफोरखौ आङो माबायाव माबाफ्राव नायनानै फेसबुकफ्राव एख'नबा भिडिअस नुलाबायो ओमफ्राय इउटुबआवबो नुयो ओमफ्राय बेफोरखौ नुनानै आङो जुदि बे मानि बेयाव संनाय इनग्रेडिएन्टसफोरखौ आं मोनोबानो आङो आंनि किटचेनावहाय ट्राय खालामो आरो संनो ओमफ्राय संनानैहाय ओमफ्राय जाष्ट संनानैल' ट्राय खालामा आरो आं बेखौ मारै मडिफाइ खालामगोन बेखौबो ट्राय खालामो आरो ना आंनि आंनि स्टाइलयै आंनि औन स्टाइलयै बेखौ मडिफाइ खालामनानै सङो ओमफ्राय संनानै मानसिफोरनो जाहोयो ओमफ्राय मानसिफोर बिदि जानानै बाख्नायोबा आरो माने मोजां मोनो आरो मोजां मोन्नानै एनट्रेस्टसिन फैयो ओमफाय आरो आलदा आलदा ट्राय खालामबावनो नाजायो आरो आं ओमफाय बिदिनो आरो बिदिनो फैदों आरो मानि संनायाव बिदि एनट्रेस्ट माबाया